जियां तुसें आखेआ कि अस केह्ड़े चैनल जां केह्ड़े जेह्ड़े तुसेंगी अच्छे लगदे प्रमोट करदे ऐ इ'यां ते इ'यां ते मिगी अपना नेटवर्क अच्छा लगदा जिद्धरुं मीं मेरी रोजी रोटी चलदी ऐ टीवी एटी नेटवर्क क्योंकि ओह् लार्जर ग्रुप ऐ पूरे इंडिया च अगर मिगी प्रेरना मिली कोई अच्छा मतलब कि कोई अच्छा कोई चैनल ऐ जिसी बंदा दिक्खियै कोई ओह् ऐ एन डी टी वी जेह्दे सिक्खने गी मिलदा ऐ कोई बी चैनल कोई बी कैमरा मैन अगर कुछ बंदे ने कुछ सिक्खना ऐ ओह् एन डी टी वी दिक्खै क्योंकि एन डी टी वी फीचर स्टोरी बड़ी करदा ऐ होर कैमरा मैन कैमरा मैन उ'ऐ जेह्ड़ी फीचर करै फीचर दा मतलब कि स्टोरी करै के कोई इक घर जाने ऐ ओह्दे घर दे बाह्र शार्ट ओह्दे प्रोफाइल करना ओह् एन डी टी वी करदा ओह् अज्ज बी ओह्दा फार्मट चेंज नेईं होएआ होर तुसें गी आखेआ कि कोई कैमरा मैन दस्सो जेह्दी फोटोग्राफी जेह्ड़ी अच्छी ही ओह् मिगी इक बडे अच्छे मेरे कुलीग ही इल्लै ओह् टी वी एटीन च ही ऐ नीरु उपाधया जी जिनें इक बारी फोटो खिच्चेआ हा ओह् बड़ा अच्छा फोटो खिच्चेआ हा उ'नें फोटो खिच्चेआ हा कि दो ज्हार मतसब चार जां पंज च फोटो खिच्चेआ उ'नें ओह् फोटो खिच्चेआ उ'नें कि इगल जां इगल दी कन्नै ते सी आर पी कन्नै मतलब कि ईगल ओह्दे मतलब कि सामनै निकला दा ते सी आर पी ओह् फोटो इन्ना जबरदस्त आया पूरा मतलब कि पूरे मीडिया च पूरे गौरमेंट च ओह्दे जेह्ड़े पोस्टर लग्गे ओह्दे कि सी आर पी इगल आंह्गर आई ऐ उत्थें ओह् फोटो मिगी बड़ा प्रेरना करदा ओह् ओह् बी बड़ा अच्छा बाकी उं'दा शूट बी बड़ा प्यारा हा होर मिगी लगदे न प्रवीण भैया न ऐ एन आई दी चीफ कैमरा मैन ऐ उं'दा शूट मिगी बड़ा प्रभावत करदा ऐ टाइम्स नौ दे अमित भैया न ओह् मतलब कि मेरी प्रेरणा स्रोत न फिर पवन जी ना फिर ओह् दर्शन जी न उं'दे एड टी वी दे कैमरा मैन ओह् प्रेरना स्रोत ऐ कि ओह् बड़ा अच्छा कैमरा करदे हे ते उं'दे कन्नै मिगी सिक्खने बी किश मिलेआ ओह् दसदे बी ऐ है केईं बारी जब में जिसले में ट्रैनिंग करने गी गेआ ते में प्रवीण भैया गी पुच्छी गेआ कि भैया कि'यां करना ऐ अगर कोई पुच्छग केह् करना ते उ'नें दो दिन टिप्स दित्ते मिगी उद्धर कम्म आई गे ते उ'नें आखेआ तूं अच्छा कैमरा मेन ऐ तूं इस चीज दी कर अगर फालो करना इ'यां कर इ'यां कर ते में कीता ओह् उसी ते ओह् फालो कीता ते अज्ज उ'नें मी केह् कीता सखाया मिगी कैमरा सिक्खे दा ते ऐही पर इक नालेज होंदी ना कि टेढा जाना सिद्धा जाना उ'नें आखेआ इ'यां चल ते ओह् मी बड़े प्रेरना स्रोत लगदे न होर जेह्ड़ा मिगी अच्छा पेपर लगदा ऐ मिगी पेपर जेह्ड़ा अच्छा ओह् ऐ पेपर डेली ऐक्सलसर जेह्ड़ा स्टेट दा पेपर ऐ ओह् अच्छा पेपर ऐ उं'दी फोटोग्राफी बड़ी अच्छी ऐ ते जेह्ड़ी कोई बी जियां कोई जेह्ड़े कैमरा मैन न जियां तुस इद्धर दस्से दा कि कोई प्ररेना स्रोत होने चाहिदे मेरे प्रेरना स्रोत जिनें मी टी वी च आंदा ओह् ऐ राजन बैध ठीक ऐ फिर जिसलें में राजन बेद होरे मिगी टी वी एटीन च आंदा टी वी च ओह्दे बाद श्रलेन्द्र बांगू नेशनल इडीटर उ'नें मिगी ए टी टी वी च परमानेंट करवाया ओह्दे बाद जिसलै में परमानेंट होएआ दो ह्जार अट्ठ च समीर बट होर ओह् दो ज्हार नौ च जम्मू च आए उंदे कन्नै में बड़ी स्टोरियां कीतिया उ'नें गी सिक्खने गी दस्सेआ पैहले ते मिगी पता हा कि एह् एह् स्टोरी होंदी ऐ मगर न्यूज मैन दी नालेज मिली भाई एह् इद्धर एह् बाइट करना इद्धर एह् बाइट ऐ इद्धर ऐ इद्धर ऐ बोला दा ओह् में उं'दे कोला सिक्खेआ ओह् बी मेरे प्रेरना स्रोत न केईं ईवेंट जेह्ड़े में कवर कीते जेह्ड़े में उ'नेंगी दस्सेआ भाई एह् चीज होंदी ऐ क्योंकि कैमरा मैन जेह्ड़े चैनल्स जां न्यूज मैन बनना बड़ा मुश्कल ऐ उ'नें मिगी न्यूज मैन बनाया अज्ज बी में उ'नेंगी फालो करदा ओह् मिगी दसदे न केईं बारी मी हालांकि में डांगरी गेदा हा डांगरी च जिसलै कोई इनकाउंटर एह् जेह्ड़ा मिलीटेंट सिविलयन गी मारी चली गे ते में उ'नें पुच्छेआ सर कि'यां करदे केह् करदे में आखेआ तुगी में लाइव करनां कि इ'यां करो इ'यां करो कि प्रेरना स्रोत होर एन डी जेह्ड़े अमित एह् भैया नाल प्रवीण भैया नाल ता प्रवीण भैया नाल ता पवन जी होई गे एह् बक्त न बक्त कोई कम्म होंदे एह् मिगी दसदे न फ्ही एह् चीज ऐ ते में कि जेल्लै में टी वी ट्रेनिंग करने गी गेआ उत्थे बाकी इंदे बड़ा प्रेरना स्रोत ऐ कि उ'नें ट्रेनिंग च बड़ा ट्रेनिंग बी बड़ी जरूरी ऐ में ए बी सी ट्रेनिंग कीती कैमरे दे बारे च होर कैमरा दे फीचर दे बारे च मिगी सारा पता ते फार्टी कैमरा चलाया अज्ज में पी टू चला ना हा जेह्ड़ा चार साढ़े चार लक्ख कैमरा ऐ ऐसी कोई निं कि कोई नालेज अगर फोटोग्राफरी दी अच्छी अच्छी अगर कुछ कोई कोई बनना ऐ कोई दिक्खने दा कोई चैनल मतलब कोई करना कोई सिक्खना ऐ ते एन डी टी वी दिक्खो होर अलसफा इक अलजजीरा चैनल ऐ इंग्लिश चैनल ऐ बाह्र दा ओह् बी दिक्खो ताकि ओह्दे कन्नै नालेज मिलदी केह् स्टोरी करनी ऐ कि'यां स्टोरी करनी ऐ किस स्हाब दा इंपैक्ट होना चाहिदा ऐ